साफ सफाइ हँ दीदी साफ सफाइ तऽ बच्चासब बोलै रहै की एगो रूममे झाड़ू आर नहि लगेलकै रहए ओहो किलास तऽ ओहने गन्दा रहए बच्चासब बोलि रहल रहै गन्दा बहुत्ते छै साफ सफाइ नहि करैत छियै बहुत दिन से दे सुनि रहल छी शिकाएत बढ़िआँ से काम नहि करैत छियै आखिर पैसा दै छी ने साफ सफाइ तऽ नै रहै छै बढ़ियाँ से करू साफ सफाइ गन्द अथी गन्दा से बहुत बदबू होइत छै बढ़िआँ से साफ सफाइ करू जे रिक्श राखने छियै ओ काम तऽ करि सकै छियै अहाँ ने

आओर सब एइमे बढ़िआँ से साफ सफाइ करिके राखू आओर बढ़िआँ बाला बात छै साफ सफाइ करू हम आइयो इसकुलेमे अइलियै हए बच्चे सब बोलै रहै कि साफ सफाइ हँ आबैत छी हँ ओ तोरा सबके काम रहै छौ हमर कलासेमे रहबौ बच्चा सब बोलैत रहै छै गन्दा छै बहुत्ते साफ सफाइ नहि करै छै एनाके कहू दीदी बढ़िआँ से साफ सफाइ करि के रक्खू नहि तऽ बाहरसे जाँचमे चलि अइतै तऽ ओहो दिक्कतबला बात छै गन्दा देखतै तऽ हूँ अच्छा ठीक छै बढ़िआँ से साफ सफाइ करू नहि आब थोड़े जाइत छी ओ जे अहाँ अथी हँ ओ ठीके छै हूँ हँ खाना पीना बच्चासबके तऽ ठीके दै है बच्चा सबके खानापीना तऽ बढ़िएँ मिल रहल छै हमरा आदत थोड़े बच्चासबके खियाबैके आइ ओहाँ